की कि नुआढ़ा टेस्ट शैल नि होंदा ऐ और बड़ी सारी चीजां हैन इस्से कन्नै मैं तुंदा लेनी ऐ धन्यवाद धन्यवाद